ہم اپنی تصویر کھیچتے ہیں موبائل میں ہی رکھتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کو ہی دکھاتے ہیں ہم فیسبک اسٹاگرام اور کوئی بھی آل انڈیا ہم نہیں کرتے ہیں فوٹو دکھانا اچھی بات نہیں ہے سب کو فوٹو دکھاتے نہیں ہیں ہمارے جو خاص لوگ ہے دیکھنے والے ہم اسی کو دکھاتے ہیں فوٹو کھیچتے ہیں لیکن فوٹو ہم دکھاتے نہیں ہیں کسی کو اپنے فون میں ہی رکھتے ہیں پرسنل میں ہی رکھتے ہیں کسی کو دکھاتے نہیں ہیں فوٹو دکھانا اچھی بات نہیں ہے کسی کو فوٹو فیسبک پر لائو پانے کے لیے ہم نہیں کرتے ہیں فوٹو دکھانے کے لیے ہم نہیں دیتے ہیں فوٹو دیکھانے کے لیے کسی کو فوٹو کھیچتے ہیں موبائل میں فوٹو بہت سارا ہے لیکن ہم دکھاتے نہیں ہیں کسی کو دے کیا فائدہ ہے دکھا کر کے سب کو لائک پانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لائک پا لیں بس ہو گیا ہم ہم اوپر والے کو کیا منہ دکھائیں گے ہم دیکھتے ہیں ہم فوٹو رکھتے ہیں لیکن ہم فوٹو کسی کو دکھاتے نہیں ہیں اپنے پرسنل فون میں ہی رکھتے ہیں کسی کو نہیں دکھاتے غیر محرم کو ہم دکھاتے ہی نہیں ہیں فوٹو بس ہو گیا ہمارے گھر میں بھائی بہن جو بھی ہے سب دیکھتے ہیں فوٹو ہم کسی کو اور دکھاتے نہیں باہر دیکھاتے نہیں ہیں کسی کو فوٹو نہ ہم فیسبک پر اسٹاگرام پہ واٹسپ پہ کسی پر ہم فوٹو ڈالتے سوسل میڈیا پہ فوٹو ڈالتے ہی نہیں ہیں ہاں ڈالنے سے کیا فائدہ ہے ہم نہیں ڈالتے ہیں فوٹو سب ہم فوٹو کھینچتے ہیں موبائل میں ہی رکھتے ہیں فوٹو رکھتے ہیں فوٹو کھیچتے ہیں موبائل میں ہی رکھتے ہیں پرسنل فوٹو ہے دکھانے کے لیے فوٹو نہیں کھیچتے ہیں فوٹو موبائل میں ہی رکھتے ہیں